हमारी रसोई में बहुत सी बर्तनों का यूज़ आता है इसमें बहुत सी चीज़ो का तो मुझे नाम भी नहीं पता है पर जैसे नॉर्मल होते हैं तवा होता है बेलन है चिमटा है परात जैसे आटा उसलते हैं कढ़ाई है चम्मच है थाली है जिसमें हम खाते हैं कटोरी है जिसमें सब्ज़ी निकालते हैं दूध का भगोना है जिसमें दूध गरम करते हैं चाय के बर्तन होते हैं नॉर्मली ये वाले बर्तन काम में आते हैं और कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं पटला बेलन काम आता है रोटी बनाने के लिए तवा काम आता है रोटी सेकने के लिए और परात काम आती है आटा उसलने के लिए और भगोने वगैरह चाय के लिए दूध के लिए ऐसे बहुत से बर्तन और भी आते हैं जैसे तवा पराठे बनाने के लिए पलटा काम में आता है और जैसे कढ़ाई पे ढकने के लिए ढक्कन काम में आता है सब्ज़ी ढकने के लिए चाय छानने के लिए चाय पत्ती का काम आता है बाकी नॉर्मल स्टील के डब्बे होते हैं जिसमें सामान डालने के लिए काम आता है तो बहुत सी चीज़ें हैं रसोई में तो जो काम आतीं हैं जैसे छाँछ बनाने के लिए मथनी काम आती है